जोंनि खाथि खालायाव गोबां जोंहा दै दैसा दङ गोबां हाजोफोर दङ आरो लोगोसे बार दङ बेबादिहाय गोबां जोंहा हाजोबो दङ बेफोराव थांनो थाखाय जोंहा दिनै लामानि कन्डिसनफ्रा जोबोद मोजां दिनै जोङो नाहरोबा बेथिं भैरब कन्ड' जोंहा मोनसे हाजो बेयाव थांनो थाखाय जोंनि लामा कमिनिकेसनफ्रा जोबोद मोजां जों बेवहाय मटर साइकेलजों जा बाइकजों जा साइकेलजोंनो जा जों गोबां मटरफोरजों बा मटर गारिफोरखौ लानानै जों बेवहाय थांनो हायो आरो बेवहाय गोबां जोङो खिसु नायनो होनना खिसु जोंहा मुवाफोर दङ बेफोरखौ जोङो बेवहाय नायहैनो हायो जेरैहाय सेरावनो जोंहा हाजो सेर खाथियावो दैमा दङ बे दैमाजों बे दैमाया बानाय जानाय केनेल बे केनेलफोरखौबो जोङो बयाव थांनानै नायहैनो हायो आरो बे खौ जोङो नायनानै जोङो गोजोन लानो हायो आरो लोगोसे जोङो पाहार फारसेथिंबो थांनानै हाजो फारसेथिंबो थांनानै जोङो बेराय हैनो हायो आरो बे पाहारखौ बारनाय लोगो लोगोनो जोङो गुबुन मोनसे रायजो नुहरो बेनि मुङानो जाबाय अरुणाचल प्रदेश गोबां मानसिफ्रा बेयावहाय दावबायनो थाङो आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रा भैरा कुन्ड'वाव पिकनिक स्पट हिसाबै जमा जाहैयो आरो बेवहाय पिकनिक जानो गोबां गाोबां मानसिफ्रा ज' जाहैयो जोंनि खाथि खालानिल' सुबुं नङा गोबां गोजान गोजान फोरनिफ्राय फैनानै बेयावहाय पार्टिचिपेट खालामो पिकनिक जानायाव आरो गोबां मानसिफ्रा बेवहाय फिशिं खालामनो थाङो आरो बेहाय गोबां मानसिफ्रा फिशिं खालामो गोबां नाफोरखौ बिथांमोनहा बेयावहाय मोननो हायो आरो रिसेनलि दा बे भैरब कन्ड' जिथ हाजो बे खाथियाव दलं बानायगासिनो दङ बे दलङाबो जागासिनो दङ आरो गोबां लोगोसे बे सेरावनो खाथिसिन मोनसे रायजो दं बे जाबाय भुटान बेयावबो गोबां मानसिफ्रा थांनानै बे भुटान रायजोआव हाबनो थाखाय बिथांमोनहा थाग थियारि जायो गोबां मानसिफ्रा बेयाव हाबनानै बिथांमोननि जिथु हाजोफोर बिफांफोर बेफोरखौ बिथांमोनहा नायबोयो आरो बिथांमोनहा नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो खाथिसिनाव

दैसाफोर दङ बेयावहाय गोथां किसु मोजां मोजां सुबुंफ्रा बेयाव थाङो आरो किसु सुबंफ्रा बेयावहाय किसु मुवाफोर लानो थाखायबो एसे एनजय खालामनो बिथांमोनहा थाङो आरो बे जायगायावहाय गोबां मुङा एलक'हलिग मुङाफोरखौबो बिथांमोना बेयावहाय लानो थाङो आरो बे एलक'हलिग बुस्थुखौ लानायजोंनो बिथांमोनहा गोबां जाब्रथाइबो जानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि खाथिसिनाव आरो मोनसे दंबावो हाग्रा बेयाव हाग्रामा बेयाव गोबां मानसिफ्रा नायनो थाखाय बेयावहाय ज' जाहैयो बिथांमोनहा गोबां किसु गारिफोर लानानै बिथांमोनहा बेवहाय ज' जानानै गोबां जुनारफोरखौ नायनो थाखाय बे अरां पार्क बेयावहाय बिथांमोनहा जमा जायो आरो बेयावहाय थांनानै गोबां बिथांमोनहा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो गोबां जिब जुनार जेरैहाय टाइगार मोसा एरैहाय दाउसिन दाउला बेफोर गासैफोरखौ बिथांमोनहा मेपाव नायनानै बेखौ गोजोन्नाय लाहैनो हायो आरो बे खाथि सिनाव खाथि सिनावनो जोंहा मोनसे दैसा दङ बे दैसायावनो गोबां मानसिफ्रा बेयावहाय दुगैयो गोबां मानसिफ्रा बेयावहाय नाफोर हमो गोबां गोबां बे खाथि खाला दैसाफ्रावबो जोंङो गोबां मुवाफोरखौ हमनानै नाफोरखौ जों मोननो हायो